میں اپنے افراد خاندان کے ساتھ ناگ ارجنا ساگر دیکھنے جاتی ہوں کیونکہ وہاں پر قدرت کے نظارے دیکھنے ملتے ہیں جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں پانی کی چادر گرتی ہے گرتی ہوئی دیکھنے کے لئے خصوصاً لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہاں کے جھرنے واہ کیا کہنا